अहाँके जइसनसँ कि पुछलै छी कि कोनसा किताबमे पढ़ल छिए जे जकरासँकि हमराके भावुक करि देलै छै हम जे छै कि हमरा ईवला लाइन पढ़ैके बहुते भावुक हो जाइ छिए ई लेखक एकर छिए गोपाल दास नीरज एकर ई लिखलकऽ छै आँसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा एकरा ई पढ़िके हम एतना भावुक हो जाइ छिए एतना भावुक कि आँखिमे आँसू आबि जाइ छै बहुत यानि कि रुकै नामके तऽ कोइ जगहे नहि छै लेकिन एकरामे जे छै से कहै छै आँसू जब सम्मानित होगी यानि कि कोइ भी आ जहाँकि आँसू यानि कि कोइ बड़ा जगह जहाँकि सम्मानित करल जाइ छै एक तरफसँ तऽ कहीँ सम्मानित जगहमे बुलाबै छै तऽ यानि कोइ बड़ी बड़ा आदमी सम्मानित करै छै तऽ वहाँ एक तरहसँ आँसू निकलि जाइ छै यानि कि ओहि एक तरहसँ होलै कि आँसू कहनि कि सम्मानित आँसू जब सम्मानित होगी यही ई कविके हम ई लाइन पढ़िके बहुत नीक भावुक हो जाइ छिए आओर बहुत सारा अइसन छै कवि जकरो लाइन पढ़िके बहुत कविके कविता पढ़िके आँखिमे एतना आँसू आबऽ लागै छै कि बहुत ज्यादे ही भावुक हो जाइ छिए हम